ناسک ضلع کی آب و ہوا اچھی ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے سرد ہوائیں چل رہی ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہے اور میں نے سخت سردی کا اور سخت گرمی کا سامنا کیا ہے پچھلے سال سردی کے موسم میں بہت ہی زیادہ سخت سردی تھی درجۂ حرارت تقریباً پندرہ ڈگری تک جا پہنچا تھا اور مئی کے مہینہ میں گرمی بہت تھی ہمارے علاقہ کے لوگ دوپہر کے وقت باہر نکلنے سے گریز کرتے تھے کیونکہ گرمی کی تپش اور گرم ہوائی بڑی تیز تھیں اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے موسموں کی تبدیلی بھی دیکھی ہے جیسے کہ سردی گرمی برسات ابھی فی الحال تو اس سال جیسی بارش ہونی چاہیے تھی ویسی بارش بالکل بھی نہیں ہوئی ہے